पारा अमीनाबाद लालबाग हज़रतगंज कृष्ना नगर चारबाग आलमबाग दुबग्गा पराग चु चुंगी अलीगंज इंद्रा नगर मुंशीपुलिया मवैया गोमती नगर तल तकरोही अमराही गांव रसूलपुर म मोहमदपुर